में अगर में अगर कोश्चन पुच्छेआ मिकी होर कोच्शन पुच्छेआ असें कि मतलब इसी में कुसै कन्नै इ'यां लड़ाई होई ही मगर इयां बिंद हारी गल्ला रा लड़ाई होई ही मगर में सोचेआ के नां नां कुसै कोई बी कम्म ऐ आपूं करना कुसै सिरे उप्पर नी होना लोक लड़ाइयै आई जंदे न कि गी आपूं कोई कम्म करगे ना उयै अच्छा होग मगर कोई बी होग बुरा सिक्ख लग्गी ते मगरै में कुसै कम्म दस्सना होग ना कोई लड़ाइयै आई जंदे आपूं कम्म सिक्खे दा होग न ओह् अच्छा होग आपूं गै कम्म करना आपूं सिक्खना आपूं गै कोशिश करनी इक बार इ'यां में कुसै ई सूट दित्ता हा सीने ई ते मतलब मिगी सूट सी देओ मगर मेरे कपड़े नेहे गरीबी ही ते मगर सूट सीऐ ब्याह् जाना हा कि सूट सी देओ ते मगर ओह् अज्जकल अज्जकल अज्जकल में अज्ज सी देगी ते कल सी देगी की जे माड़ा गरीब आदमियें इ'यां बी इन्सान टालू दा शरीफै भाई अज्जकल अज्जकल करी ओड़ना ते ठीक ऐ नेईं जाच होऐ न ते आखना भाई ठीक ऐ अज्जकल अज्जकल करी देउनी मैले कपड़े हे सक्के रिश्तेदारियै दा ब्याह् हा ते मगर उत्थें जाना हा केह् करना हा फ्ही इस बजह् कन्नै आपूं सिक्खो कम्म कोई बी ऐ आपूं सिक्खो आपूं गै चलाओ मगलब में आपूं गै कम्म सिक्खेआ ते में जाच आपें सिक्खी ते आपूं में मां प्यो गी बोलेआ कि महां मिगी जाच सखाओ की जे में कुसै नी आखना की ते अज्जकल अज्जकल करदे रौंह्दे में आपूं जाच सिखगी कोई बी कम्म होग आपूं करगी आपूं उप्पर विश्वास होंदा की गी अज्जकल करने कन्नै मतलब फ्ही खुंदक होंदी मिकी कपड़े दी मिगी जाच सखाओ भामां कियां बी होदां मिकी जाच सखाओ मां प्यो ने मिकी भेजेआ सैंटर मां प्यो ने सैंटर भेजेआ ते मगर में सींदी रेही कपड़े मिकी सखाई जाच में सिक्खी मगर में आखा में कोई बी कम्म ऐ मेरे शा अच्छा बने अच्छा बने मगर बुरा नी बने में अच्छा कम्म सिक्खेआ ते मगर आ'ऊं आखां अगर मेरे कोला खराब बी होई जा मिकी दबारै धड़ाइयै बनाई लैओ कम्म शैल होना चाहिदा मगर गंदा कम्म नी होना चाहिदा मगर आ'ऊं ध्रोडियै बी बनाउदी ही पर कम्म शैल होना चाहिदा ते मगर में करदी रेही कम्म जियां बी ऐ में करदी रेही करदी रेही कम्म पंज छेेह म्हीने लाए में सैंटर सिक्खेआ बनाया फ्ही मगर में बोलेआ महां में कपड़े सूटें दी जाच सिक्खुड़ी खिलके दी जाच सिक्खी ते माड़ी मुट्टी जनेह् बी हैन अपने पजामें पुजुमें बनाने दी जाच सिक्खी ते मगर अपने डैडी गी बी पजामें श्जामे बनाई दिंदी ही ते भाई चलो अपने मां प्यो आदर मान कीता ते मेरे मां प्यो बी आखन नेईं मेरी बच्ची ने मेरा मान रक्खेआ जाच सिक्खी कि जे कुसै गल्ल बुरी लग्गी ते मगर आपूं जाच सिक्खी ते में आपूं ही सींदी ही सूट साट फ्ही में सोचेआ में अज्ज में में रमालें दी जाच सिक्खनी ते मगर में रमाल बुनने में इ'यां करना में रमालें दी जाच बी सिक्खी ते मगर में आखेआ में जियां बी होग में अच्छे अच्छे रमाल बनाने अच्छा कम्म करना कि में ओह् बी आखन दकान उन्न आह्ले उन्न होंदी धागें आह्लें ते मगर ध्रोडना बी मुश्कल होंदी ही बुनना बी मुश्कल होंदी ही होर में धरोड़ना ओह्दे च बी मस्त रौंह्दी ही मिकी फ्ही मैडम बोलदी हे ते इन्ना इन्ना इन्ना कम्म करियै तूं फ्ही आखा नी धड़ान निं बिंद हारी गलती होई गेआ तूं आखनी धड़ानी धड़ानी आ'ऊं आक्खनी आऊं धड़ाने च अ'ऊं मस्त ऐ पर कम्म शैल होना चाहिदा ते मगर में फेर धराडियै बी बनांदी ही फ्ही में रमाल बनाए मगर रमाल बी बनाए ते फ्ही में सोचेआ में हून स्वैटरें दी बी जाच सिक्खनी में स्वैटर बी बुनना सिक्खे ते मगर माड़े मुट्टे ओह् बी बनाई लैन्नी आं मगर इ'यां स्वैटर ते स्वैटर मगर ते कपड़े मगर हून जदूं दी में जाच सिक्खी ही मिकी में नेईं कुसैई एह् गल्ल बुरी लग्गी थी में कुसै दा कम्म नेईं आरी गेई जनेहा बी होग कम्म आपूं गै करना कि लोक धोखा दिंदे ते अज्जकल अज्जकल करदे रौंह्दे में आपूं कम्म सिक्खेआ ते जनेह् बी हैन जदूं दी मेरी शादी बी होई कुवांरी बी ऐ ही में आपूं कपड़े सींदी रेही में अज्ज दिन तगर कुसै नी आखेआ मिकी कपड़े सी देओ की अपनी मन मर्जी दा सींदी ते हून मिगी कोई आखदा ले सूट प्रोई दिन्ने आं तां सेआए हून नेईं तां में आपूं गै सीनी सूट साट जिन्ने बी सूट सेआगी नां आपूं गै सेआनी ते मगर अपनी आपूं सीऐ लान्नी अज्ज में हट्टियै बी कपड़े सीनी मगर हट्टियै बी मिकी सूट औंदे सीनें ई सलवारां औंदियां सीने सूट मगर लोक बी सूट दिंदे मगर में सीनी आपूं गै सीनी कपड़े मगर मिगी गल्ल बड़ी बुरी लग्गी थी में आपूं गै सीनी एह् कम्म मतलब कपड़े शपड़े आपूं गै सीनी ते कोई कम्म बी ऐ आपूं गै करनी मगर कुसै नी आखनी कि कुसै दी गल्ल बुरी लग्गी जंदी ते बुरा नी बरदाशत होंदा ऐ की के अज्ज गलत कम्म करगे गलत सीगे कपड़े इ'यां करगे गलती होन ना अपने न कुसै दे थोह्ड़े न कल गी कुसै आखगे कि सी देओ जां इ'यां करदे ओह् उनें आखना अज्ज देगे कल देगे जां परसूं लेई जायां फ्ही आपूं जाच सिक्खी दी होग माड़ी मुट्टी कुसै दे नेईं सलोङन अपने गै सलोङन अज्ज आ'ऊं अपने बी सिया नी होर कुसै दे बी सीनी कुसै बी विश्वास ऐ ते कि'यां चलो अपना कारोबार चलदा रौंह्दा अपना मन लग्गा होंदा ते मगर में आपूं सींदी रौह्न्नी कपड़े ते इस्सै कम्मै च आऊं मस्त रौहन्नी ते लग्गी दी रौह्न्नी मगर कुसै दे ओह नी होन्नी कि सिक्ख आई मिकी कुसै दा आरी नी होना की लोक अज्जकल अज्जकल करदे न ते आपूं कम्म सिक्खे दा होग जेल्लै मन आक्खो ओल्लै कीता नेईं आखो नेईं कीता ते मगर आपूं गै कम्म सिक्खेआ कोई बी ऐ कपडें दा जां ओह्का भाएं एह्का बाड़ी जमीनें दा जां कोई बी ऐ अपना कम्मै च गै मस्त अपना कम्म सिक्खो औक्खा सौक्खा सिक्खो सिक्खियै गै ऐ सारें फायदे न कोई कम्म अस करगे गै नां तां असें फायदा होना कम्म अस करगे नी ते असें कुत्थां कम्म औने जेकर अस आखगे असें कम्म औंदा गै नी ऐ औंदा गै नीऔंदा गै नी ते असें कम्म कुत्थां औना जेल्लै कोशिश करगे एह् कम्म असें करना करना करना मनै च भाई असें एह् कम्म करना गै करना तां ओह् असें कम्म आना ते जेकर अस आखगे असें औंदा गै नी एह् कम्म असें कुत्थां करना ओह् कम्म असें मगर अपनी हिम्मत नेईं राह्नी ऐ अपने जे कम्म ऐ कोई बी कम्म ऐ में करना गै करना करना गै करना ते मगर कोशिश इ'यै करनी में कम्म करना गै करना जेकर अस कोशिश नी करगे में कम्म करने दी ते कम्म मिगी कुत्थुआं औना अज्ज आ'ऊं आखनी एहका कम्म मिगी नेईं औंदा ऐ नेईं आंदा मिगी तुस कम्म दसगे एह्का कम्म करना जेकर आ'ऊं उसी आखङ मिगी कम्म औंदा नी ऐ ते मिकी कम्म कुत्थां आना ओह् में कोशिश करगी नेईं में कम्म करना में कम्म करना में तां मिगी कम्म आई जाना जेकर आ'ऊं आक्खां मिकी नेईं औंदा ते मिकी कुत्थां आना कि कोशिश करना बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते भाई इ'यै कम्म करो में अपने स्वैटर बी हून माड़े मुट्टे बनाई लैन्नी आं

बच्ची शच्ची लेई ताईं तोईं मगर आपें जेह्के आई जान करनी आं कोशिश कि मस्त रौहनी में कम्मे च अपने स्वेटर बुनां रमाल बनां गुल्लदस्ते बनां एह्का बनां ओह्का बनां मगर एह्दे च गै मस्त रौह्न्नी कम्म करने बहुत मस्त आं जे कम्म सलाइया कडाइया कम्म मस्त रौहन्नी फ्ही कोई हट्टिया बी हून बरत अवा दे हून हट्टिया रश पेई जाना सूटें दा ते बस हून बस में कम्म गै कम्मै च गै मस्त आं कम्मै च चलदी रौह्न्नी कम्मै च ते हून करवा चोथी दा बर्त तगर मिकी कम्म गै कम्म ऐ कम्म गै कम्म ऐ मगर कोई ओह्का आखदा मिगी करी देओ मेरे ने मदाद करा जां ओह्का करा मगर में सिक्खे दा कम्म करा नी आं जेकर में सिखदी नेहीं कम्म में कुत्थां करना हा कम्म फ्ही में कुत्थां करना हा कम्म कि इक सिक्ख आई मिकी ते मगर मिकी ठोकर लग्गी नेईं कम्म करना में आपूं कम्म सिक्खेआ माड़ा मुट्टा अज्ज में कल एह्का चलांदी ही कम्म अज्ज एह्का चलान लगी पेई हट्टियै दी सलबारां बी लगी पेई सीना सूट लगी पेई सीना कम्म मेरा बधेआ ऐ घटेआ नेईं ते मगर जेकर आ'ऊं आखगी में कम्म करना गै नी ऐ करना गै नी ऐ ते कुत्थां औना हा अज्ज में कुसै गी थोह्ड़ी आखनी आं मिगी सूट सी दे जां मिकी इ'यां करी दे कि मी धोखा लग्गेआ में आपूं कम्म सिक्खेआ ते अपना कम्म करना ते मगर सूट साट सीने च बहुत मस्त आं में सूट साट सीन्नी सारे कम्म करनी में मगर आपूं सिक्खी जो बी कम्म करग में आपूं सिक्खी सिक्खी लैनी की जे अपने सूट सीगी जां बच्चे दे सीगी आ'ऊं कुसै नी आखनी एह् गल्ल जे मिगी करी देओ जो बी कम्म ऐ आपूं करनी कि धोखा लग्गेआ मिकी परतियै में अपना कम्म आपूं सिक्खेआ कि अज्ज सी लैन्नी अपने कपड़े सूट साट सारे सी लैनी करी लैन्नी कम्म ते में कुसै नी आखना मगर आ'ऊं आखनी मिकी कोई आक्खै मगर अ'ऊं कुसै नी आक्खां मिगी कम्म करी देओ कि अपना बुरी गल्ल लग्गी ही मिकी एह् गल्ल मिकी की आक्खी ही में करियै कम्म अगले दस्सेआ हा की में एह् कम्म करना